चिरां जिल्लायाव फारागथि लाबोग्रा माखासे जायगायारि अनसुंथायफोर एबा समाजारि आफादफोरा जाहैबाय एबसु गाव फन्सायेथ आरो माखासे गामिनि आफादफोर बेसोरो गासैबो रोखोमनि जाहोनफोरखौ गनायो आरो माबोरै बिसोरो समाजआव पजिथिभ गोहोम खोख्लिैनो हागोन बिथांमोना बेखौ साननानै गासैबो समायसाफोरखौ जेंना जेंसिफोरखौहाय मोजांयै सैथोथायै समादान खालामनानै होनाय जायो खाथियाव बोराय बुरै खुदियाफोर नायग्रा खांग्रा न'फोर जोंनि खाथियाव गैया न' गैजारोङै नखरफोरनि अनजिमाखौ बांनाय नुवालाबानो आं खमायलांनायखौ नुनो मोनदों मानो होनब्ला आथिखालाव सुबुंफ्रा दिनै एसे जौगानो हमबाय मानोना दोनै सुबुंफ्रा गाव गावनो गावनि हानाय मानि जों मावख्रुबनानै जानानै आरो गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो आखायाव लाबाय आरो गोजौआव दावगा होलांनो बिथां मोना दिनै ओंखार बोबाय अनसुंथायफोर सोलोंनाय खाबुफोर दावबायनाय जौगानायाव खाथि खालायाव कचिं ख्लासफोर इन्ट्रेन्स थियारि खालामहोग्रा सेन्टार फोरखौ जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि नुनो मोनाय जासै मानो होनब्ला दोनैहाय दाब दाब जायगाआवनो जोंनि ओनसोलफोरावबो बे बायदि कचिं सेन्टारफोरा दोनै खुलिबाय आरो जों बेफ्राव गोबां रोखोमनि सोलोंनानै गियान फोरखौ मोन्नो हायो जेरै जों इन्ट्रेन्स इग्जाम होनायफ्राव आरो उननि गावनि जिबन नावहाय सोरखारि फरायसालिफोरनि थासारिया दा बेराथ मोजांआव सौफैबाय गासैबो मोजां रोखोमनि जाबाय जेरै फोरोंगिरिफ्रा टाइम बायदि फैनानै स्टुडेन्ट फोरखौ गासैबो रोखोमनि आयदाफोरखौ मोजाङै फोरोङो गासैबो मोनफ्रोमबो साबजेक्टनि मास्थारफ्रा दिनै गावबा गाव टाइमाव फैनानै स्टुदेन्ट फोरखौ मोजाङै जोथोन लानानै फोरोंनानै दोनै जोंनि सरकारि फरायसालिफ्राबो गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव दावगालांनो हमबाय आरो जोंनि रिजाल्टफ्रा दिनै मोजांनिफ्राय मोजां जालांनो हमबाय